میرے علاقے میں لوگ عام طور پر درج ذیل مقامات کا سفر کرنا پسند کرتے ہیں اور ہر مقام کے پیچھے کچھ نہ کچھ خاص مقصد ہوتے ہیں جیسے مذہبی مقامات درگاہ ہیں مندر مسجدیں گرجا گھر اس کی سبب یہ ہے کہ روحانی سکون عبادت منتیں مانگنا یا پھر شکریہ ادا کرنے کے لیے قدرتی مقامات پہاڑ جھیلیں ندی جنگل ان جگہوں میں سکون فطرت کا لطف پکنک یا خاندانی وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں تاریخی مقامات جیسے پرانے قلعے محلات یا پھر آثار قدیمہ ان جگہوں میں جانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے معلومات حاصل کرنا ثقافت سے جڑے اور فوٹو گرافی کے لیے تعلیمی یا سرکاری دورے میوزیم سائنس سینٹر لائبریری یونیورسٹی اس جگہ جانے کا فائدہ سیکھنے کے لیے یا سرکاری کام کے سلسلے میں لوگ سفر کو صرف تفریح ہی نہیں بلکہ روحانی تعلیمی ثقافتی اور خاندانی مقاصد کے لیے بھی کرتے ہیں ہر کسی کی پسند اور ضرورت کے مطابق ان کے مقامات مختلف ہو سکتے ہیں